ہلو جی آپ کون جی جی میں ٹریول ایجینٹ سے بات کر رہی ہوں جی بولیے

جی دیتی ہوں میں پرووائڈ کرتی ہوں بولیے کہاں سے کہاں تک جانا ہے دیکھیے آپ لوگ چار لوگ ہیں تو چار لوگ ہیں تو پھر جانے کا چار ہزار ہوگا پر آدمی اے ایک ہزار لگے گا تو چار ہزار آنے کا چار ہزار جانے کا اور بتائیں جی میں فوڈ پرووائڈ کرتی ہوں فوڈ فیسیلٹی وہ ہمارا ویج بھی ہے نان ویج بھی ہے آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے کیا پرووائڈ کر سکتی ہوں آپ پہلے یہ بتا دیجیے کہ آپ کو ویج چاہیے یا نان ویج چاہیے آپ کو نان ویج چاہیے بریانی ہے چکن بریانی ہے چکن رول ہے پیتزا ہے چکن برگر ہے اب بتائیے چاؤمین ہے چکن اور بریانی کتنا لینا ہے کتنا پیک کروانا ہے اوکے پھر چار کے جی اوکے اور چائے چار کپ اوکے جی اور بس نہیں نہیں اُس میں انکلیوڈیڈ نہیں ہے اِس کا فوڈ کا الگ چارج لگے گا ایسے سب ملا کے لگ بھگ لگے گا دو ہزار

اوکے کر دیتی ہوں اور ہمارا بھی ہے ہمارا ویج سیم ڈیز میں ہمارا بھی ویکیشن چل رہی ہے تو ہم لوگ بھی چلے جائیں گے ساتھ میں ہم ہم بھی ہیں کچھ فرینڈ آ آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بھی کشمیر گُھوم لیں گے آن لائن فون پے ہاں اِسی نمبر پہ کرنا ہے یہ میرا ہی نمبر ہے اوکے اوکے کر دوں گی تھینک یو ویلکم